हुन मिगी सवाल आया कि वर्ल्ड जेह्ड़ा ऐ चेंज होआ ऐ नेईं होआ ऐ मतलब वर्ल्ड बिच्च जेह्ड़ी ऐ चेंजिस आई दी नेईं आई दियां

गड्डियां दे बाद साढे कोल आए एैरोप्लेन हैलीकॉप्टर हुन साढ़े कोल एह् बी आई दी अस केबल कार बी तुप्पा दे आं बुलेट ट्रेन साढ़े कोल आवा दी साढ़े कोल जेह्ड़ी ऐ लूप ट्रेन आवा दी इक टेकनालजी ऐ बाहर दी ते चेंज कि'यां कि'यां होएआ कि जि'यां पैहलें केह् होंदा हा असें जेह्ड़ा रेडियो होंदा हा साढ़े कोल पैहलें रेडियो नेईं होंदा हा फिर रेडियो आया रेडियो दे बाद टी वी आया टी वी दे बाद इंटरनेट आया हुन साढ़े कोल मोबाइल ऐ मोबाइल बिच्च अस टी वी सब किश दिक्खने आं और मोबाइल जेह्ड़ा ऐ टी वी दा रोल पूरा करा दा फ्ही जेह्ड़ी आई एजूकेशन एजुकेशन पढ़ाई ऐ पढ़ाई लखाई बिच्च केह् आया कि अजकल्ल तुस आनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स बी करी सकदे ओ यू टयूब कन्नै पढ़ी सकदे ओ थुआढ़े कोल ऐप आइयां ऐप बड़ी बड़ी ऐ जि'यां फिजिक वाला ऐप आइ ऐ बड़ी बड़ी ऐप्पां ट्यूशन आह्लें ऐप्पां खोह्ली दियां ते साढ़े कोल हुन जेह्ड़ा इंडिया ने जेह्ड़ा चंद्रयान थ्री कीता जेह्दा साउथ पोल जेह्ड़ा ऐ चंद्रमा दा ओह्दे बिच्च जाइयै पैहला देश बनेआ ते इ'यां जेह्ड़ा ऐ टेकनालजी में बड़ा इम्प्रूव होआ ऐ ते कन्ने एह् बी ऐ कि जेह्ड़ा साढ़े कोल दवा नुक्सा ही जेह्ड़ी दवां जेह्ड़े डाक्टर हे अस्पताल हे अजकल केह् होंदा पैहलें आपरेशन करदे हे मशीनां नेईं ही अजकल ऑपरेशन बी होंदे लेजर ऑपरेशन बी आए दे अजकल ते नमीं नमीं टेकनालजियां आवा दियां पैहलें केह् होंदा हा कि हार्ट अटैक होई गेआ अजकल केह् ऐ एनजियोग्राफी आ दी अजकल हार्ट ऑपरेशन होआ दे ते बड़ा असानी कन्नै एह् कम्म होआ दा ते कन्ने केह् ऐ कि वर्ल्ड ते चेंज होआ होआ होआ ऐ क्योंकि जनरेशन गैप बी आई गेआ अजकल की होआ कि बच्चे जेह्ड़े ऐ अग्गै बधने आक्खा दे असें अग्गै बधना जिंदगी च किश करना ओह् केह् करा दे जेह्ड़ा जे गांव ऐ उसी छोड़ा दे अग्गै जा दे शैहरा तरफ जा दे शैहर जा दे कि के कम्मै कि असें अग्गै बधना ते वर्ल्ड अद्धे घैंटे च तुस थाईलैंड एह् कि होआ क्योंकि साढ़े कोल एैरोप्लेन ऐ साढ़े कोल अज्ज दे टाइम राकेट ऐ साढ़े कोल जेह्ड़ा ऐ तलवारां छोड़ियै अज्ज साढ़े कोल बंदूकां नमीं नमीं टेकनालजी दी बंदूकां और ओह्दे बिच्च लेजर लग्गी दी अजकल बंदूकां बिच्च ग्रेनेड लग्गा दे थुआढ़े कोल टैंक ऐ थुआढ़े कोल निक्का टैंक ऐ अजकल पैहलें तोफां हुदियां ही राजें दे टाइम अज्ज साढ़े कोल टैंक ऐ अजकल साढ़े कोल फाइटर जैट ऐ जेहदे बिच्च बम्ब लाए दे ते बस्स इक बटन दबाना ते बटन बम्ब छोड़ू उड़ना ते ओह् बड़ी चीजां अजकल केह् ऐ पैहलें केह् होंदी किश्ती होंदी ही अज्ज साढ़े कोल बड्डे बड्डे ज्हाज बड्डे बड्डे ज्हाजें दे बिच्च त्रै सौ चार सौ बंदा आई सकदा म्हीना म्हीने दा राशन ओह्दे बिच्च ऐ तुस जेह्ड़ा ऐ समुंद्रा दे रस्ते ट्रैवल करी सकदे ओ अज्ज बड़ी टेकनालजी चेंज होई साढ़े कोल गेअर आह्ला साइकल ऐ साढ़े कोल साढ़ी जेह्ड़ी एजुकेशन ऐ ओह्दे बिच्च बी बड़ा आया अजकल के एह् कि अस डोगरे आं अस अज्ज दे टाइम फ्रैंच सिक्खी सकने आं अज्ज दे टाइम अस स्पैनिश सिक्खी सकने आं कि की साढ़े कोल मोबाइल ऐ साढ़े कोल टेकनालजी ऐ साढ़े कोल बंदे ऐं जो असेंगी सिखाने आं ते इ'यां सारे जेह्ड़े ऐ साढ़े कोल बड़ी वर्ल्ड जो ऐ चेंज होई अग्गै पिच्छै असें दिक्खेआ साढ़े कोल सड़कां ऐ पैहलें सड़कां नी होंदी ही गांव गांव में साढ़े कोल हल्ले असें सड़कां बी हैन साढ़े कोल अज्ज थोह्ड़ा देर रूकी जाओ साल बाद जेह्ड़ी ऐ ट्रेन जो ऐ श्रीनगर पुज्जी जानी ्मअतलब इन्नी टेकनालजी अडवांस होई गेईअसें मतलब प्हाड़ कट्टियै और ट्रेन जेह्ड़ी ऐ उत्थै जा दी